जब मैं अपने बगीचे में लगाए गए पौधों में या पेड़ों में फूल खिलते हुए देखती हूँ या कोई फल वाला रहता है तो अगर फलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है मुझे लगता है कि हां जी मेरी महनत रंग लाई मैं तो सबसे पहले अपने घरों के सभी लोगों को बार बार बताती हूँ देखो मैंने ये पौधा लगाया था तो आज इसमें फूल खिलके आ गया कितना प्यारा लग रहा है कितना सुंदर लग रहा है मेरा बगीचा उसके बाद मैं मोहल्ले वालों को भी बता देती हूँ कि आइए आइए देखिए कितना सुंदर इसमें फूल आया है मैं कितने दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी मतलब मैं अपनी खुशी बयां करने के लिए मैं सभी को बताती हूँ और मेरे चेहरे पर एक अलग सी स्माइल रहती है मैं बार बार जाकर उसको देखती हूँ और सूखा दिखेगा तो पानी डालूंगी या उसके आस पास का कचरा निकालूंगी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आनंद की अनु